हाँ जी हाँ जी शंकर शर्मा ही बात कर रहा हूँ आप जी बोलिए जी मिल जाएगा कार कौनसी है आपकी डस्टर कितने तक का लोन लेने की सोच रहे हैं आप उसपे हाँ जी तो लोन कितना चाहिए आपको पूरा ही लोन पे जी तो फिर उसके लिए आपके पास सारे डाक्यूमेंट्स हैं उसके दस्तावेज़ पेन कार्ड आधार कार्ड फिर आपने कोई और लोन तो नहीं लिया है कहीं अन्य जगह से उसका कुछ पेंडिंग थोड़ी ना रहा तुम पर कोई किस्त वगैरह बाकि रही हो या फिर टाइ पूरा टाइम से चुका दिया वो जी आपका पेन कार्ड का सिविल सही है या फिर कहीं और जी आठ सौ पच्चीस है तो वो देखना पड़ेगा और आधार कार्ड हाँ और गाड़ी के कागज़ आपके किलीयर हैं बिल्कुल नहीं खरीदनी है तो उसके लिए भी तो आपने वहाँ सोरूम में कागज़ दिए होंगे कुछ जमा तो कराए होंगे जी हाँ जी हमारे यहाँ से ई एम आई तो हमको देखिए आधार कार्ड लाना है पैन कार्ड लाना है और आपका यहाँ पे कौनसी बैंक में खाता है जी बी ओ बी में खाता बड़ौदा में खाता है तो बड़ौदा से ही करा देते हैं तुम्हारा फिर उसमें पेहले कौन सी बैंक से लिया था और तुमने लोन इसी से ही लिया था तुम्हारा तुमको अभी खुद के अकाउंट पे चाहिए जी तो इस पे तो देखते हैं हम हाँ यदि तुम्हारा पिछला सब कुछ किलीयर रहा तो तो मिल जाएगा और सिविल अच्छी रही पैन कार्ड की तो तो मिल जाएगा और यदि सिविल खराब रही तो मुश्किल है फिर तो आप बैंक में आ जाइए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके जी कल ग्यारह बजे के समथिंग आ जाना आप और पैन कार्ड ज़रूर लाना ओरिजनल ओरिजनल आधार कार्ड ये दो ओरिजनल और बैंक की पासबुक और फिर इनका फ़ोटोकॉपी भी चाहिए जी और आपको ग्यारह ग्यारह बजे से दो बजे के बीच में ही आना है यदि आप लेट आए तो हम नहीं मिलेंगे आपको बैंक में हाँ जी